मैसो फिसियोबा मा खालामनांगौ बिदिनो गांसो जाहोनांगौ गांसो नायै नायै हानांगौ जाहोनांगौ बिदिनो मैसो फिसानो मा होनांगौ मुलि नांगौ मैसो फिसा जायोबा बिदिनो जोथोन लाखिनांगौ गांसो हानानै होनांगौ जाहोनांगौ आरो थुखैनांगौ आबाद खालामनांगौ आरो मोसौखौ माबोरै खालामनांगौ खाहैनांगौ गांसो नायै नायै खानांगौ बिदिनो जाहोनांगौ उदै बुङाबा माबोरै मा जायो बे गाज्रि हामलाङो बिदिनो मोजां मोजां गांसोखौ नायनानै खानांगौ जाहोनांगौ बिदिनो हालेवो आबाद खालायो बिदिनो हाल हगारनानै माबोरै मा जाहोनांगौ जिगाबआव जाहोनांगौ आरो बिटामिन जाहोनांगौ हालेवखांनानै बिदिनो नङाबा शक्ति जाया बिदिनो आबाद मावनानै बार'थासिम हालेवनानै जोङो बिदिनो जिगाबआव आराम दोनफैबाय बा थुखैबाय बिदिनो सम सम बिदिनो आबाद माबा खालामनायाव जोङो बिटामिनबो जाहोनांगौ जाहैयो सानफा मानि बार'थासिम बार'थासिम हालेवनानै जानाया फुरा जाहोआबा बिटामिनबो जाहोनांगौ जिगाब जाहोगोन गांसो हानानैबो होनांगौ बिफां लाइफां दाननानैबो होनांगौ बिदिनो गांसो हानानै होनांगौ बिदिनो उदै बुंहोथारनांगोन आरो बार'थासिम हालेवनायाव बिदिनो उदै बुंहोथारनांगोन नङाबाथ' मोसौ जुनातफ्रा मोजां जानाय नङा ना बिदिनो बेखिनि आरिखि आरो बेबायदिनो थुखैबाय हाल हगारनानै थुखैबाय जाहोबाय अबाव गांसो दं बबेयाव गांसो गैया जोङो नायनानै गांसोखौ मोसौखौ खाहोना खाहैनांगोन नङाबा आरो उदै बुङाबाथ' जोंहा सानफामानि हालेवनाय नालाय बेहायनो मोनसे गाज्रि जालाङो आरो बेखिनि आरो बिदिनो मोसौ बुरजा लायोबा माबोरै खालायो खस्थ एकदम बिराथ खस्थ दोस्लायनायावनो बिदिनो सानफामानि लायो बिदिनो गांसो नायै नायैनो गांसो नागिरबायनानैनो बाव खाहां बाव माहां बिदिनो जायो बिदिनो बबेयाव दं बबेयाव गैया बेखौ गांसोखौ नायनानै खानांगौ जाहैयो नङाबाथ' जुनार मोसौ मोसाफ्रा मोजां जानाय नङा नङाबा बिदिनो माबायो आरो बिदिनो गांसोखौथ' मोजां मोजां गांसो नायनानै खायाबानो जोंना गैया हाल खेति आबादारि खालायग्राफ्रा मोसौ मोसाजोंसो जोंहा बिसि फिसा गासिबो फिसिनानै दङ जोङो नङाबा उफाय गैया मोसौ जुनातखौ जोथोन लाखियाबानो जोंहा बिजोंनो हा हु एवो बेजोंनो माबा खेति खालामो बे मोसौ जुनार नङाबानो बे जोंना हालुवाफ्रा आबादारिफ्रा गैखाया बबेयावबा हालेवथेरनांगौ बबेयावबा मानांगौ बबेयावबा मा खालामनांगौ होमबा थेकटारजों एवबाय एखमबा मोसौजों एवबाय उ मोसौजों एवनांगौबा मोसौजों एवबाय गोदोलाय आरो मोसौजोंनो हालेवनानै जिहय बार'था एकथासिम एवनानै जाबोबाय दासो थेकटार दासो थेकटारजों एवलागासिनो एवबाय दाना मोसौ गैयाबाबो थेकटारजोंनो गायो मानसिफ्रा थेकटारजोंनो मोसौ मोसौआ नांथारगौ मोसौ गैयाबानो जाथारखाया मोसौ गैयाबानो मा जायो बिदिनो आलि खना खनाबो जोङो फिदिंनांगौ मोसौ गैयाबानो बे थेकटारजोंल'बा आलि खना खना जि गुवार गुवार थाबोयो आलि दाननायाव बिसिबां हेरेसमेन्ट आखाय थिफु लायनाय जायो बे मोसौ थायोबा आलि खना खना आराम फिदिनोबा आलि दाननायावबो मोजां जायो बिनि बेखिनियावनो जोङो माबा खालमो आरिखि बे मोसौ गैयाबाथाय सेसखा बिदिनो बे बुहुत खस्थ जायो बिदिनो सोरनिबा आदिफानि गायनानै जायो सोरनिबा सुखानि लानानै गायो जाय आबादारि खालामो बिसो मिथिगौ मावैफ्रा मोनथिया बे बेबायदि आबाद खालायै मानसिफ्रा बारा बुजिया जाय आबाद खालायग्रा आबादारि बेसोरसो खस्थखौ मोनथिजोबगौ गासिबो बोरै गायनांगौ बोरै फुनांगौ बोरै खोथिया खुबैनांगौ बबेजों दै फैगोन बबेजों दै फैया बबेजों सेल' बोगोन अबेजों सेल' दोगोन अबेजों फाइफ बोनानै लाबोनानै खोथिया खुबैगोन बेबायदि जायो आरो बिराथ खस्थ